नमस्ते जी हम टूरिस्ट बोल रहे हैं हमें आगरा घूमना है घुमवा दोगे आपके आगरा में क्या क्या है फेमस चलिए ठीक है ताज महल घुमाने के लिए कितना पैसा लेंगे पाँच हज़ार जैसे मान लीजिए हम आगरा के बजाए पूरा यू पी घूमना चाहते हैं तब कितना लोगे

हाँ पूरा ही उत्तर प्रदेश घूमना है इलाहाबाद प्रयागराज घूमना है बनारस घूमना है सब जोड़कर आप अपना पैसे बताइए जैसे आगरा के पाँच हज़ार बताए दिए हैं अब पूरे में कहाँ मतलब कितना लेंगे जो यह हमें ज़्यादा ना पड़े ना दस हज़ार नहीं थोड़ा और कुछ कम कर दीजिए जैसे हम इसीलिए तो बोले पूरा घुमवाकर जो है घुमा घुमवाना है आपको आठ हज़ार में हो जाएगा नहीं आठ हज़ार ले लो तो मतलब आगरा के पाँच मतलब माँग रहे हो उसके बाद फिर बनारस और इलाहाबाद में ज़्यादा दूरी नहीं है ज़्यादा दूरी आगरे में है अरे वहाँ सिर्फ आगरा दूरी है ना बस उसके बाद इलाहाबाद व बनारस में बहुत दूरी नहीं है हम सुने हैं कि वहाँ से यहाँ की दूरी बहुत कम है लोग बताते हैं अब देखे नहीं इसलिए आपको बोल रहे हैं कि हमें घुमवा दो

नहीं इतना दूर नहीं है चलिए नौ हज़ार ले लो फिर दस हज़ार तो आप माँग रहे कुछ आप भी कम कर दो ना ठीक है फिर कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ लिवा कर चलेंगे बताइए फिर

हाँ तभी तो कह रहे हैं कि पूरा जगहें बताइए ना नहीं तो पता लगे हम आपको पैसा दे दें आप अ पूरा जगह ही ना जान पाएँ तो हम फँस जाएँ ना पैसा देकर चलिए ठीक है फिर कुछ कम नहीं कर रहे हो कम से कम पाँच सौ रुपये कम कर दो और ना

चलिए ठीक है फिर नमस्ते जी